سہارنپور میں نیوز میڈیا کی حساسیت مختلف مذاہب اور برادریوں کے حوالے سے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو مقامی اور قومی سطح پر مختلف پہلوؤں کو مدِ نظر رکھتا ہے یہ حساسیت مختلف عوامل پر منحصر ہے بشمول صحافتی پالیسی مقامی سیاست اور سماجی تناظر صحافتی ادارے عام طور پر مختلف مذاہب اور برادریوں کے بارے میں رپوٹنگ کرتے وقت ہمیشہ وقت پیشہ وارانہ اصولوں کا خیال رکھتے ہیں ان اصولوں میں غیر جانب دار جانب داری توازن اور حقائق کی درستگی شامل ہیں بڑے اور معتبر میڈیا ہاؤز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مذہبی یا نسلی گروپ کے خلاف جانب داری سے پرہیز کریں اور خبروں کو حقیقت پر مبنی پیش کریں تاہم مقامی میڈیا میں یہ اصول بعض اوقات زیادہ سخت سے سختی سے نافذ نہیں ہوتے سہارنپور میں مقامی سیاست کا بھی میڈیا کی رپوٹنگ پر گہرا اثر ہوتا ہے سیاسی جماعتیں اور مقامی رہنما اکثر اپنے سیاسی مفادات کے تحت مذہبی اور نسلی مسائل کو ابھارتے ہیں جو نیوز میڈیا کی رپوٹنگ میں جھلکتا ہے سیاسی دباؤ اور انتخابات کے دوران میڈیا کے کچھ حصے مخصوص برادریوں کے حق میں یا خلاف رپوٹنگ کر سکتے ہیں جس سے غیر جانب داری سے متاثر ہو سکتے ہیں سہارنپور میں مذہبی اور نسلی تناؤ کبھی کبھار میڈیا کی رپوٹنگ کا موضوع بن جاتا ہے جب کوئی مذہبی یا نسلی تنازع ابھرتا ہے تو میڈیا اس کی رپوٹنگ میں حساسیت دکھاتا ہے اس کی رپوٹنگ میں حساسیت دکھاتا ہے سوشل میڈیا اور شہری صحافت نے بھی نیوز میڈیا کی رپوٹنگ میں اپنا نیا پہلو شامل کیا ہے سوشل سوشل میڈیا پر مختلف برادریوں کی آوازیں زیادہ واضح اور تیز ہیں جو کہ نیوز میڈیا کی رپوٹنگ پر اثر انداز ہوتی ہے یہ پلیٹفام مذہبی اور نسلی مسائل پر فوری ردِ عمل فراہم کرتے ہیں لیکن ان پر معلومات کی تصدیق کا فقدان بھی ہوتا ہے جس سے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈہ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے سہارنپور کی ثقافتی اور مقامی حساسیت پر میڈیا کی رپوٹنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہے مقامی مسائل اور روایات کی بنیاد پر میڈیا کی رپوٹنگ مختلف برادریوں کے تعلقات اور جذبات کا خیال رکھتے ہیں اس کے علاوہ مذہبی تہواروں ثقافتی تقریبات کمیونٹی کی اہمیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے رپوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ مقامی لوگوں کے احساسیت کو مجروح نہ کیا جائے صحافتی ادارے بشمول مقامی اور قومی میڈیا اگر چہ عوامی رائے اور معاشرتی رویوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اگر چہ میڈیا بعض اوقات اپنی رپوٹنگ میں غلط جانب غیر جانب داری کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی رپوٹنگ اور پیش کردہ معلومات کی بنیاد پر معاشرتی تصورات اور برادریوں کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں مختصراً سہارنپور میں نیوز میڈیا کی حساسیت مختلف مذاہب اور برادریوں کی حوالے سے ایک پیچیدہ اور متنوع مسئلہ ہے میڈیا ادارے عام طور پر غیر جانب داری اور ہمیشہ وارانہ اور پیشہ وارانہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں لیکن مقامی سیاست سماجی دباؤ اور سوشل میڈیا کے اثرات میڈیا کی رپوٹنگ میں مختلف رنگ بھر سکتے ہیں